कक्राझार जिल्लानि सुबुंफोरा गाव गावनि मेंगानायनि माबा जायगा लानानै जायगा बिसोरो ओ ताश गेलेयो जुवा गेलेयो आरो जायगा लायै जायगा बिदिनो बेरायनाय जानाय थांनाय आरो माबाफ्राव है जायाखिसै